समाजआव मोसाग्रा बिथां मोनहा मोगा मोगि जानांनाय माखासे जेंनाफ्रा जादों जेरै मोजां मोसाग्रा न'नि आंखाल मोसानो सोलोंनाय न'नि आंखाल आरो सासे मोसानाय फोरोंगिरिनि आंखाल मानोना मोसाग्रा बिथां मोनहा मोजां मोसानायनि सोलोंथाय लानो थाखै मोजां मोसाग्रा सोलोंग्रा न' नांगौ जायो लोगोसे सासे मोजां मोसानो फोरोंग्रा फोरोंगिरिनि आंखाल मानोना रांनि आंखालाव मोजां मोसागिरि मोसानो फोरोंग्राखौ लाबोनो हाया आरो मोजां मोसानाय सोलोंथाय होनो थाखै मोजां न'खौ समाजआव लुनानै होनो हाया जायनि जाहोनाव मोसाग्रा बिथां मोनहा माखासे जेंना सहायनो गोनां जायो औ आं सासे मोसाग्रानि खस्थ'नि जिउ खौरांनि बारै मिथिगौ मानोना बिथांआ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो दा सासे मोजां मोसागिरि जानो हादों बिथांआनो जादों दिलिफ बसुमाथारि बिथांआ गोबां नाजानायनि गेजेरजों गावनि जिउआव सासे मोजां मोसागिरि जानो हादों बिथांनि जिउआवबो गोबां बेबायदिनो मोगा मोगि जेंना सौसिलांनांनो गोनां जादों बिथांनिफ्राय बेखौनो थुलुंगा मोनोदि बिथांआ मोजां मोसाग्रा जानो थाखै बिथांआ थुलुंगा होयो बिथांआ सासे मोजां मोसाखावरि नायग्रा सुबुं